हलो हा जी मेडम ॿुधायो असां तव्हांजी कहिड़ी हेल्प करे था सघूं

जी

जी जी जी जी अहिॾी कॾहिं कंहिंखे प्रोब्लम आई कोन्हे पर त बि तव्हां पंहिंजो नंबर बुधायो त मां चेक करे तव्हांखे ॿुधाया थी जी जी जी नाइन एट नाइन जीरो वन टू थ्री फोर वन जीरो ठीकु आहे ॿ मिन्ट रुकिजो मां ॿुधाया थी मैडम इनमें कीअं आहे तव्हांजो आहे न नेट जी थोरी वपराश वधीक अथव ऐं उनखां पोइ आहिनि ताहिंजो घर आहिनि थोरो ज्यादा ई पेक अथव त इनजे करे नेटवर्क इशू इन लाइ थो अचेव त तव्हांखे केॾीमहिल बि कॉल वग़ैरह करणु हुजव थोरो सो बाहिर वञी करे करणु पवंदव जीओ में न इहो तव्हां कहिड़ो बि सिम वठंदव सभनि में हीअ प्रोबलेम अचणी ई अथव घर जे इशू जे करे ऐं उन खां पोइ नेट अगरि नेट जो तव्हांजो वपराश वधीक आहिनि तॾहिं करे खतम थो थी वञे त तव्हां ईअं कयो जीओ फाइबर निकतो अथव ॿियो वाइ फाइ तव्हां उहो लगा उहो लगाराए छॾियो उहो ॾाढो बेनिफिट में ईंदव तव्हां केतिरी बि नेट यूज़ कंदव वांदो न ईंदव

जी न कॉल्स लाइ त ॿुधाइमाव बाहिरि अची कजो ऐं नेट जो थोरो वपराश घटि कयो पोइ ॾिसो सोचो अगरि अहिड़ो हुजे त वाइ फाइ लगाए छॾियो उहो बेटर रहंदव केतिरी बि यूज़ कयो तव्हां नेट हा हा ॾाढा प्लांस अथव इनमें ॾाढी फैसिलिटी बि अथव हिकु दफ़ो तव्हां अची ऑफ़िस ते अची समझी वठो पोइ मां तव्हांखे समझाइ थी वठा पोइ तव्हांखे हुजे त पोइ लॻाइ असां लॻाराए ॾई सघंदा आहियूं जी वाइ फाइ जो न इयरली थींदो अथव हा हा इयरली पहिरीं तव्हांखे पे करे छॾिणा लगभॻि फ़ाइव थाउज़्ड कुझु आहिनि हू मां तव्हांखे फ़ॉम में ॾिसी करे ॿुधायां थी

जी हिक बार अची करे प्लान समझी वठो न त अहिड़ो हूंदो त मां पंहिंजे माण्हूअ खे मोकलाइ करे तव्हांखे एड्रेस तव्हांजी सेंड कयो पोइ मां तव्हांजी एड्रेस ते उनखे मोकलिया थी पोइ तव्हांखे घर वेठे समझाइ वेंदव

जय